मेरे साथ अप्रत्याशित चीज़ कुछ ऐसी खास हुई नहीं है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रैकिंग करना पसंद नहीं करती हूँ मात्र शायद मैंने मेरे जीवन में एक ही बार ट्रैकिंग करी है हमारे यहाँ जयपुर में नारगढ़ लोग जाना पसंद करते है ट्रैकिंग करना गलता गेट तो मैं एक ही बार मेरे दोस्तों के साथ में वहाँ ट्रैकिंग करने गई थी और तस्वीरें मैं मेरे दोस्तों के साथ ही लेती हूँ मेरे दोस्तों के फोन से उनके फोन से हम तस्वीरें लेते है और सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर हम उसे पोस्ट कर देते हैं